हाणे असांजे रंधिणे में केतिरा ई जेके अ अहिड़ा सामानु आहिनि के बिजलीअ सां हलनि था जीअं मिक्सर ग्राइंडर आहे गैस सिलेंडर आहे हूअ न त इन्हनि सां हाणे खाधो ठहण ॾाढो सवलो थी वियो आहे भई पहिरें ज़माने में इहो पूरो कोन्ह हो पहिरीं वेही करे अंगिठी बारियूं उनखे उनमें उपलनि सां लकड़ीअ सां कोएलनि सां अंगिठियूं बारियूं उन मां हेॾो धुओ निकिरींदो उनखां पोइ जॾहिं अंगिठी बरंदी तॾहिं खाधो रधण शुरू थींदो हो त ॾाढी दिक़त थींदी ऐं कुझु बि असांखे पीसिणो हुजे त हमाम दस्ते में ठक ठक करे पीसिणो पवंदो हो ॾाढी देरि लॻंदी टाइम ॾाढो घणो लॻंदो वक़्तु घणो लॻंदो पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त उन खाधे में टेस्ट वधीक हूंदी उनमें स्वादु वधीक हूंदो हाणे शयूं जीअं जीअं नयूं नयूं निकतियूं आहिनि कमु त फटाफट थी थो वञे पर उननि में उहो थोरो स्वादु जी घटिताई थी हालाकी मसाला वसाला विझी पोइ सभु शयूं सुठियूं ठही थियूं वञनि पर पहिरें ज़माने में हिन ज़माने में इहो फर्क आहे तंहिं टाइम तमामु घणो लॻंदो हाणे टाइम घटि टाइम में घणो ई खाधो माण्हू पाण बि ठाहे करे रेडी करे सघे थो